हेलो बोलिए मैडम आप को क्या समान चाहिए ऑइल बेस्ड कलर चाहिए ऑइल कलर हाँ हाँ हमारे पास मिल जाएंगे देखिए आप का बच्चा कौन सी क्लास में है मैम देखिए फ़िफ्थ क्लास का बच्चा है तो उसने कलर की डिमांड की है ऑइल कलर्स की तो मैम ये मतलब ये कलर्स देखिए होते अच्छे हैं क्वालिटी वाइज़ भी अच्छे आते हैं बाकी बच्चा बहुत छोटा है अभी इन सब कलर्स का क्या यूज़ करेगा तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं आप वो देख लीजिए क्योंकि फ़िफ्थ क्लास का बच्चा है तो उसे वॉटर कलर या क्रेऑन्स कलर पेंसिल कलर स्केच कलर तो ये कलर अभी लगेंगे क्योंकि ये जो ऑइल कलर होते हैं ये थोड़ा सा मतलब मेचौर लोग थोड़ा सा जैसे टेंथ ट्वेल्थ नाइन्थ ये बच्चे यूज़ करते हैं हाँ देखिए मैं आपको पहले ये पेंसिल कलर दिखा देती हूँ ये देखिए पेंसिल कलर्स है इस में कलर कर सकता है बच्चा उसके बाद इसे शॉर्पनर से इज़िली शार्प भी कर सकता है तो ये पेंसिल उसे लॉन्ग टाइम तक चलेंगी दूसरा ये क्रेऑन्स कलर है तो ये क्रेऑन्स कलर भी लॉन्ग टाइम तक चलेगा बच्चा आराम से इसे यूज़ कर सकता है और थर्ड ये है ये वॉटर कलर है ये वॉटर कलर के साथ देखिए ब्रश आता है तो ये छः कलर्स का सेट आता है इस के साथ ये ब्रश आ जाएगा तो इसी से इस से वो पेंटिंग हो सकता है और हाँ हाँ हाँ स्केच कलर्स भी है तो ये स्केच कलर्स में भी दो दो तरह के के हैं एक वो छोटे कलर्स हैं मतलब छोटे आते हैं स्केच कलर्स और एक थोड़ा सा साइज़ में बड़े आते हैं हाँ हाँ तो हाँ तो ये मैं आप को दिखा रही हूँ ये अच्छी क्वालिटी के ही तो ये आप देख लीजिए तो ये देखिए स्केच कलर्स का ऐसा है कि बच्चे अगर इसका कैप वगैरह खुला छोड़ देते हैं तो ये एक टाइम के बाद थोड़ा सा वर्क करने में प्रॉब्लम आता है मतलब चलना वो हो जाता है बाकी हाँ बच्चों के हिसाब से थोड़ा ऐसा ये आप को कलर्स अच्छे लगेंगे स्केच पेन का एक पैकेट दे दूँ हाँ और और भी कलर्स लेना है क्या आपको और भी देख लीजिए वॉटर कलर भी अच्छा होता है हाँ हाँ ठीक है वॉटर कलर के साथ वैसे तो मैम कलर्स साथ ही ब्रश आता ही है बाकी अगर आप एक्सट्रा ब्रश अगर खरीदना चाहते हैं तो एक्सट्रा का हाँ आप एक्सट्रा खरीद सकते हैं बाकी कलर्स के तो ब्रश ऑलरेडी आता ही है तो हाँ हाँ ठीक है मैडम मैं दे देती हूँ आपको देखिए इस में अलग अलग कंपनीज़ का भी आता है जैसे डोम्स का है कैमल का है ये अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं तो आपको कौन सी कंपनी के दूँ मैं डोम्स के दे देती हूँ ठीक है मैडम ये पेंसिल कलर्स भी आप देख सकते हैं पेंसिल कलर्स भी अच्छे रहते हैं जैसे बच्चा आपका फ़िफ्थ क्लास में है तो थोड़ा पेंसिल कलर्स का ऐसा होगा की लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेंगे वैसे सारे कलर्स की क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है लॉन्ग ड्यूरेशन सभी चलेंगे बाकी इसे बच्चा शॉर्प करके वापस से इससे कलर कर सकता है ठीक है क्रेऑन्स कलर्स दे देती हूँ क्रेऑन्स कलर्स में भी कौन सा दूँ एक देखिए एक अलग अलग तरह के होते हैं इस में भी देखिए छोटा वाला बॉक्स में थोड़े से साइज़ में छोटे रहेंगे क्रेऑन्स और ये जो बड़ा वाला बॉक्स हैं इसमें बड़ा मतलब थोड़े से पूरे बड़े रहेंगे क्रेऑन्स और मैम हमारे पास बिल्कुल एक ऐसा सेट भी रहता है जिसमें आपको सारे कलर्स उसी सेट में मिल जायेंगे डोम्स का वो सेट आएगा उसमें आपको क्रेऑन्स भी मिल जाएंगे वॉटर कलर भी मिल जाएंगे पेंसिल कलर भी मिल जाएंगे तो अगर आप वो सेट देखना चाहें तो मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ हाँ हाँ देखिए क्रेऑन्स कलर पेंसिल कलर ये सब ट्वेंटी ट्वेंटी रूपीज़ के हैं और स्केच कलर्स भी ट्वेंटी रूपीज़ के हैं वॉटर कलर भी ट्वेंटी रूपीज़ का ही आएगा ये सारे इन के सब के प्राइज़ तो सेम ही है बस ये डिपेंड करता है कि आपको क्या खरीदना है आपके बच्चों के लिए और मैं आपको पूरा सेट भी एक बार दिखा देती हूँ तो ये देखिए मैम ये पूरा सेट है सेट में देखिए इसमें सारी चीज़ें एक ही उसमें आ जाएगा आपको वॉटर कलर कोई भी चीज़ अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेंगी ये एटी रूपीज़ का ये पूरा सेट है

हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ देखिए वो वो कलर अच्छे हाँ हाँ नहीं वो कलर अच्छे रहते हैं वैसे लेकिन बच्चों के हिसाब से सही नहीं है बच्चों को क्या है यूज़ेज़ के यूज़ किया फेक दिया तोड़ दिया तो वो थोड़े से आपको कॉस्टली भी पड़ेंगे और फिर बच्चों का बच्चों का ऐसा है उनको यूज़ करते बनेगा नहीं अभी हाँ हाँ हाँ ठीक है मैम मैं एक बार आपको ब्रश एक दो इसके साथ एक्सट्रा दे दूँगी और एक बार मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आप देख लीजिए की मतलब इस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसमें आपको एडिशनल पेंसिल और शॉर्पनर भी मिल जाता है कलर्स के साथ ये मतलब बच्चों के लिए एक कलर्स के साथ एक एडिशनल है गिफ्ट तरीके से तो आपको मैं पूरा ये ओपन कर के दिखा देती हूँ आप एक बार देख लीजिए देखिए इस में ये क्रेऑन्स कलर्स आएंगे ये वॉटर कलर आएगा छः कलर आएंगे वॉटर कलर में क्रेऑन्स के बारह कलर आएंगे स्केच कलर्स भी बारह कलर आएंगे और ये पेंसिल कलर्स भी बारह कलर रहेंगे और इसके साथ ही आपको एक स्केल पेंसिल इरेज़र और शॉर्पनर का ये पूरा एक सेट इसके साथ गिफ़्ट रहेगा तो ये आप देख लीजिए ये इतनी चीज़ें इस में आएँगी आठ हाँ हाँ हो जाएगा मैम हमारे पास क्यू आर से पेमेंट हो जाएगा मैं आपको ये पैक करवा देती हूँ और ये हमारा क्यू आर रखा है आप इसे स्कैन कर लीजिए हाँ हाँ हो जाएगा गिफ्ट रैप भी हो जाएगा मैं अभी इसे गिफ्ट रैप कर देती हूँ और ये क्यू आर रखा है आप पेमेंट कर दीजिए जब तक ये गिफ्ट क्यू आर रैप होकर भी आ जाएगा जी हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया अमाउंट आ गया है हाँ ये हो गया मैम आपका ये गिफ़्ट रैप हो गया है ओके ओके ओके मैम थैंक यू और आइयेगा ओके